मुझे अपने मकान का पेन्ट कलर कलर करवाना था हाँ तो आप कर दोगे कलर एक मकान का करवाना है मेरे को ओ जी कितना पैसे लोगे जी उतना नहीं जी उतना नहीं होता है जी बहुत ज़्यादा बोल दिए आपने देखिए मेरे को सबसे पहले क्या बोलते हैं व्हाइट सीमेन्ट पुतवाना है व्हाइट सीमेन्ट के बाद में बोले तो पुट्टी करवानी है ठीक है पुट्टी करवाने के बाद उसको घिसाई करवानी है घिसाई करवाने के बाद मेरे को प्लाइ प्राइमर मरवाना है प्राइमर मरवाने के बाद मेरे को ऑयल पेन्ट मरवाना है तो ऑयल पेन्ट मेरे को होना है सीलिन्ग में होना है व्हाइट और दीवारों में होना है ब्ल्यू कलर ठीक है ऐसे मतलब है मेरे को दो तीन कलर मतलब होना जैसे जैसे मेरा किचेन है तो किचेन में बोले तो बैगनी कलर होना ऐसे मतलब घर को पूरा सजाना मेरे को ऐसे कलर में होना तो आप

नहीं जी बहुत ज्यादा डिमाण्ड रख रहे जी आप जी मेरे को कम से कम चार कलर फिर भी मेरे को मैच करवाना है बोले तो चार कलर ठीक है तो पैँतीस हज़ार ले लोगे ठीक है आ जाइए ठीक है ओ के